हलो हलो नीलम महाराज हा हा बबूअ बबूअ जो न मुहूर्त कढाइव शादीअ कराइणी आहे हा त उहो ई पुछांव पई भई जी तारो बुॾलु आहे अच्छा त मन अच्छा अच्छा ऐं तहिंखां पोइ न मुंहिंजे बबूअ खे जणियां बि पाइणा आहिनि उन लाइ बि तव्हांखा पुछ सामान जी लिस्ट हा पुट जे हथे मोकिलींदो हा त मां हा हा मां मतिलबु मां थोरो तव्हांखा हिंट बि थोरी वठणु चाहियां कि भई कीअं होॾीमहिल तकलीफ़ न थिए त थोरो ॿुधाईंदव भई छा छा खपंदो आहे लिस्ट में लिखियल हूंदो पर थोरो भई तव्हां हिंट ॾेई छॾियो तव्हां खाली भई छा छा खपे त मां थोरो थोरो थोरो करण सां सोचो घर में कोई वॾो काने त मां बि थोरो थोरो ठाहींदी वेंदव त होॾीमहिल तकलीफ़ न थींदी ऐं तहिंखां पोइ जणियां बि आहिनि शादी बि आहे हिन करे मां तव्हां सां हा लिस्ट में त लिखियल हूंदो मां पई चवां भई थोरो तव्हां हिंट ॾेई छॾियो आ त वधीक सई अच्छा त अॻिमें मोकिले छॾींदव ऐं तव्हांखे अंदाज़ो आहे भई मुहूर्त कॾहिं वरी सुठो निकिरंदो केॾीमहिल ताईं तारो बुॾलु आहे महीने ॿीं महीनो भरु तारो बुॾलु आहे अच्छा अच्छा हा हा हा ठीकु आहे थोरो रिक ऐं रिक्वेस्ट कयां तव्हांजो थोरो थोरो ध्यानु ॾिजो पंहिंजा ई ॿार सम्झिजो हा जणियां शादी वेॾीअ वेॾीअ जो सामान छा छा खपंदो उहो बि सभु तव्हांखे लिखणो आहे तव्हां खणी ईंदा जाम सुठो जाम सुठो पोइ तव्हांजो हकु रखंदासीं ना असां तव्हांजो जेको हिसाबु थियो असां तव्हांखे ॾींदासीं हा जी जी जी असां तव्हांखे अलॻि ॾींदासीं न हा हा ॿाहिरां सामान वठो त असांखे पैसा न लॻंदा छा उहे तव्हांखे ॾींदासीं तव्हां ॿुधाईंदो थोरी हुन हुन बारे में त चवां भई थोरी तव्हां हिंट ॾींदव त थोरो मां फ्री रहंदमि न हा जी जी जी ज़रूरु ज़रूरु